जॾहिं मां नंढो हूंदो हुअमि त मां मुंहिंजी टेरिस ते वञी रोज़ु तारा ॾिसंदो हुअमि ऐं मां मुंहिंजे वॾनि खे यादि कंदो हुअमि त मुंहिंजा वॾा उते तारनि ते वेठा आहिनि ने मूंखे ॾिसनि था पिया इहे ख़ुशि था थियनि पिया की असांजो ॿ ॿार असांजी औलाद ख़ुशि लॻी पेई आहे असांखे यादि थी करे पेई ऐं मां जीअं जीअं वॾो थींदो थो वञा ऐं मुंहिंजी दिलिचस्पी हिन में जाम वधंदी थी वञे पेई तारनि में हिननि में मां सोचां थो मां भविष्य में बि हिनजो साइंटिस्ट थिया ऐं हिन में मां मुंहिंजो भविष्य ठाहिया जंहिं सां मां मुंहिंजे देश जो बि नालो रोशिनु कया ऐं सुठे मुंहिंजे परिवार जो नालो रोशिनु कया ऐं मां हिन में सुठे नमूने सां पैसा कमाया ऐं मां मुंहिंजी पूरी नॉलेज एतिरी वठा उहो मां मुंहिंजे साम्हूं ॿारनि खे बि एतिरी नॉलेज ॾेई सघां जंहिंखे उन्हनि खे पूरी ॾियाण पिए की इहा फ़ील्ड जाम सुठी आहे जाम मस्तु आहे हिकदमि असां पंहिंजो हिन में भविष्य ठाहे था सघूं पिया ऐं असांजो भविष्य हिन में जाम उजवल आहे जाम सुठो आहे